हिंदी भाषा के कुछ आम वाक्यांश हैं मुहावरे हैं जिनका उपयोग हम रोज़मर्रा की बातचीत में करते रहते हैं जैसे आँख का तारा जिसका अर्थ बहुत प्यारा होता है इसका भी हम हम रोज़ाना इसका इस्तेमाल करते रहते हैं जैसे हमारे माएँ हमें कहती हैं कि तू तो हमारा आँख का तारा है है और जैसे होता है कि आम खाओ गुठली मत गिनो इसका मतलब होता है कि किसी भी काम को करने जैसे हमारा काम तो हो गया लेकिन हम उसमें कमियाँ निकाल रहे हैं जैसे हम हमने कुछ काम करा तो जैसे हमने मान लो हमने नया नई कार खरीदी तो लोग उससे लोग उसके खुशी मनाने की बजाय पूछ रहे हैं कि आपको कितने की पड़ी कितना कितना माइलेज देती है यह सब तो ऐसे कई मुहा कई मुहावरे हैं जिनका इस्तेमाल हम रोज़ करते रहते हैं